हांव कारेकर उलयतां म्हापसासून तुमच्या कडेन येवपाचे आसलें आमकां म्हजे चलयेचें लग्न आसा तेन्ना भांगर करूंक येवपाचें आसलें तुमचे कडेन तुमी पारंपरीक तुमचे कडेन पारंपारीक करूंक मेळटले हॅलो पारंपारीक आमकां सगळें जाय तुमकां करूंक मेळटले आमकां हय आं आं आमकां पळय पाटली जाय काकणां जाय गोठ जाय तोडो जाय मदले कांकण जाय गळ्यान गळ्यांतलें सांगतां आं आं गळ्यांतले सांगतां गळ्यान आमकां गिजबिजले जाय मंगळसूत्र जाय हार जाय माथ्यांतले जाय आमकां माथे बाजूबन जाय नवीन पेटन जाय आसतलो बाजूबन नवीन नवीन आं माथ्यातले तुमचे कडेन कितें कितें मेळटले आमकां हय हय सुरंगाचो वळेसर जाय आमकां हय हय पिचोडी जाय

जॉक हाडटा म्हणल्यार रेट सांगूना म्हाका तुमी

पांच हजार चारशी पिवर पांच हजार आं बरें बरें आं आं आनी तुमी ये सांगूना म्हाका रेट भांगराची काय बावीस केरटची आं बावीस केरट टायमार करून दितले तुमी म्हणजे आमी मांगता ते टायमार दितले हय आनी सगळें भांगर वांगडाच जाय आमकां आं पयशें तुमकां पयलीं दिवंक जाय काय मागीर ओके ओके थॅक्यू